ऑर्डरके रसीदके लेल हम अपन कम्प्यूटर ओपन करबै आओर कम्प्यूटरमे हिस्ट्री देखबै जे कथि कथिके ऑर्डर लेल गेल छै ओहि ऑर्डरके सबमिट करबै आओर ओकर जे एगो फाइल तैयार करबै फाइल तैयार केलाके बादमे कोन कोन सामानके इस्तेमाल भेल छै ओ सामानके नाम लिखबै आओर टोटल कऽ कऽ ओकर जे सम्पूर्ण पैसा हेतै ओ लिखबै आओर मने राइट लिखबै राइट करबै आओर तकरा बाद टोटल केलाके बाद ओकरा मोबाइलसँ सेटिंग करबै आओर तखन ओकरा अप टु डेट करबै अपडेट केलाके बाद ओकरा हम प्रिंट आउट करबै आओर तकरा बाद ओकरा हम प्रिंट आउट कऽ कऽ ओकर जे बिल बनतै ओ बिल हम पेमेंट करबै ताकि ओ बिल पेमेंट कऽ सकय कस्टमर आओर हमरा ओतय बिल निकालयके सारा सुविधा उपलब्ध अछि कम्प्यूटर लैपटॉप सभकिछु उपलब्ध अछि